पैसा तो हम कई प्रकार से कमाते हैं भई पैसा कमाने के लिए देखो पहले हम गुजरात चले गए काफ़ी समय गुजरात निकाला मेहनत किया बहुत मेहनत से पैसा निकाले इसके बाद वहाँ छोड़ा तो बॉम्बे गए बॉम्बे में भी पैसा कमाने के लिए गया वहाँ कई प्रकार के काम किए वाचमैनी भी किया धंधा भी किया इसके साथ साथ डायमंड का धंधा किया गुजरात में डंडा किया डायमंड का डायमंड के साथ साथ सब्जी बेचा और सब कुछ किया इसके बाद कटलेट सामान बेचा काफ़ी समय तक ये सब धंधा किया फिर इसके बाद खेती में भी मेहनत करके खेती का भी काम करते हैं खेती में भी पैसा मिलता है जो अनाज पैदा करते हैं उस अनाज से खा लेते हैं जो बचता उसको बेचते हैं बेचते हैं तो पैसा मिलता है उसी उसी से काम चलता है और हमारे घर में हमारे बच्चे हैं एक बच्चा है बॉम्बे में रहता है वो वो गाड़ी चलाता है ऑटो रिक्शा चलाकर के वहाँ मेहनत करता है काफ़ी मेहनत करता है उसे अपना परिवार का जीवन भरण करता है पोषण पालन करता है और एक लड़का तो यहीं पे रहता है वो अपना प्लाटिंग का काम करता है कुछ इधर उधर कर लेता है जमीन के विषय में और हम हैं तो खेती के काम करते हैं कुछ गईया भैंस रखे हैं गईया रखे हैं उनको खिलाते पिलाते हैं नहलाते धुलाते हैं उसमें से कुछ दूध मिलता है तो दूध खाने के लिए हो जाता है कुछ बेचने के लिए हो जाता है ऐसे ऐसे करके कई प्रकार के बिजनेस करते हैं यहाँ भी कोई काम पड़ता है सामने कोई काम आ गया पैसे के लिए तो करना ही पड़ता है भाई पैसे का लिए कमाने के लिए काम करते हैं और कोई काम मिला सामने जैसे करना हुआ मिट्टी गारा भी कर लेते हैं और सब ये सब काम करके भाई पैसा कमाते हैं और मेहनत करते हैं उसी उसी मेहनत से अपना करते हैं पैसा कमाते हैं और ऐसी कोई बात तो नहीं है